اردو زبان کے اسکولوں اور کالجوں کو قائم کرنا اردو زبان کی کتابوں میگزینوں اور اخبارات کو شائع کرنا اردو زبان کے ٹیلی ویژن شوزاور فلمیں بنانا اردو زبان کے ثقافتی پروگراموں کا اہتمام کرنا اردو زبان کو بین الاقوامی زبان کے طور پر فروغ دینا اردو زبان سیکھنا اردو زبان میں بات کرنا اردو زبان میں لکھنا اردو زبان کی کتابوں میگزینوں اور اخبارات کو پڑھنا اردو زبان کے ٹیلی وِژن شوز اور فلمیں دیکھنا اردو زبان کو سرکاری زبان قرار دینا اردو زبان میں تعلیم کو فروغ دینا اردو زبان کے لیے نئے الفاظ اور اصطلاحات بنانا اردو زبان کے لیے نئے ٹیکنالوجی تیار کرنا